जी हाँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खाना बनाना केवल महिलाओं का ही काम है क्योंकि आज के समय में महिलाओं से अच्छा खाना पुरुष बना लेते हैं और खाना पकाना एक जीवित रहने का कौशल है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उनके जीवन काल में बहुत आवश्यक है जी हाँ हमारे परिवार के पुरुष भी खाना बनाते हैं और उनके खाने में इतना स्वाद है कि उनके खाने के वजह से ही उनकी होटल प्रसिद्ध है और उनकी पहचान एक बहुत अच्छे सेफ में की जाती है व उनका अपना होटल है महिलाओं एवं पुरुषों के लिए यह एक बहुत अच्छा व्यवसाय है अतः यह कभी बंद नहीं होता है बहुत से पुरुष एवं महिलायें शौक से खाना बनाते हैं खाना बनाना काम नहीं एक कला है जो महिला एवं पुरुषों दोनों के हाथों में होती है हो सकती है स्वादिष्ट खाना सभी को पसंद आता है सभी व्यक्तियों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कि खाना बनाना केवल महिलाओं का ही काम है ये दोनों का ही काम है दोनों ही कर सकते हैं